पंद्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास दू अक्टूबर उन्नैस सए पैंतालिस दश अगस्त उन्नैस सए बेरासी छब्बीस जनवरी उन्नैस सए तीस